नमस्कार हांवें म्हजो पॅन कार्ड ताचो नंबर ए बी सी डी ई एक दोन तीन चार ऍफ आसा तो गमयला आनी म्हाका फुडल्या दिसा जावपाच्या नोकरेच्या मुलाखती खातीर एक रिप्रिंट ताबडतोब जाय कृपया म्हाका रीप्रिन्ट मेळोवपाची प्रक्रिया सांगशीत हांव तुका म्हजें नांव जल्म तारीख आनी पत्तो हे सारके हेर गरजेचे तापशील दितलें रीप्रिंटा खातीर म्हाका खंयचीं कागदपत्रां जाय आसतलीं तीं सांगूं शकता हाचे भायर रीप्रिंटा खातीर खंयची फी दिवची पडटली काय आनी जर तशें जाल्यार ती फी हांव कशी भरूं म्हज्या सारक्या अर्जंट केसी खातीर वेगवान सेवा मेळप शक्य आसा काय